जोङो खाथि फुजायाव मायनावखौ लाबोनानै बिदिनो ज' ज' जाजायै रायजो राजा गथ' गथाय लोगोसे सेंग्रा सिख्ला गासैबो बोराइ बुरै जों लोगो नांनानै खाथि फुजा मायनाव बरायनायाव जोङो ज' ज' मोसा मोसा हारिमु एबा हारिमु मोसा मोसा जोङो मायनावखौ बरायै बरायै लाबोयो जोङो बेबायदिनो ज' ज' मोसा मोसा जोङो रंजा रंजा लोगोसे खाम जथा सिफुं सेरजा लानानै माने जोङो दैसा दैयाव मायनाव बुरनानै लाबोयो आरो जोङो सल' खनै खनै हारिमुआरि दामजुजों बर'नि आसारखान्थि दामजुजों जोङो दामै दामै बिमा मायनावखौ बरायै बरायै लामा लामा मोसा मोसा लाबोनानै जोंनि रायजोनि बाथौ थानसालि आरो मायनाव बिमा लोखिखौ बाथौ थानसालियाव जोंनि लायब्रेनि बाख्रियाव हालो हालो रंजा खुसियै जों लाबोनानै गोजोनै दोनफैयो बेयावनो जोङो गासैबो रायजो राजा आरो आइ आफा गथ' गथायफोराबो ज' ज' मोसानानै मायनावखौ बरायो जोङो मायनाव बरायै बरायै जोङो आरो मोनाबिलि समाव एसे एसे रायजोयैनो आलारि बाथि लगाय लगाय लाबोनानै जोङो मायनावखौ लांफैयो मायनावखौ लांफैनानै जोङो आरामै मोसा मोसानो ज' ज' जाजाय बोराइ बुरै गथ' गथाय बरायै बरायै लांनानै जोङो गावनि न'नि बाख्रियाव आरामै जोथोनै दोनहैयो बिदिनो जोङो मोनफ्रोमबो मागो एबा बैसागु बेफोरबायदि समाव जोङो बिदिनो ज' ज' जाजाय मोसा मोसा बिदिनो फुजा खालामो जोङो रायजोनि मन्दिरावनो जोङो गामियाव आलो गोजोनै मोसा मोसा रायजो जानानै आफा बोराइ बाथौखौबो जोङो सिबियो आरो बेबायदिनो हारिमुवारि मोसानायखौबो जोङो लाबोयो बे मोसानायावनो जोंबो बयबो जोंनि फिसा फिसौ जोंनि हौवा जोंनि बिहाव बिखुनजो ज' गासैबो रंजा गोजोन आखाय खबो खाम सिफुं दामो खरखा दामो बेबायदिनो जों गासैबो गथ' गथाय मिनि खुसि जोङो आलो गोजोनै लाबोनानै मोसा मोसा आलो गोजोनै लाबोनानै बिमा मायनावखौ दोनफैयो बरायो जाहाथे बेबायदिनो जोङो बिमा मायनावनि अननायाव इयुनाव थांनानै थानो हाथों बेबायदिनो जोंखौ जेबो खैफोद गैयाजासे अराय जिउयै माहामै बिमा मायनाव फोरबो आरो फुजा फोरबो फालियै फालियै जोङो अराय गोजोनै थांनानै थानो हाथों बेफोरबायदि जोङो आसायैनो बेफोरबायदि जोङो नेम खान्थि खालामनानै हारिमु गोदोनि आबै आबौ देखायलांनाय मोसानाय मुसुरनाय बेबायदिनो जोङो मोसा मोसा बिमा मायनावखौ लाबोनानै जोंनि बाख्रियाव दोनफैयो जों आरो न' न'बो मोना समाव मोनाबिलि समाव आलारि बाथि लाबोनानै मोसा मोसा आलारि बाथि लगायै सावै सावै लाबोनानै जोङो मोसा मोसा लानानै गाव गावनि न'फारसे जोङो लाङो